یہ جو بینگل ہیں کافی اچھی ہیں کافی اچھا ڈیزائن ہے ان کا اور ان کے کلر بہت پیارا ہے یہ میرے حساب سے ان کا سائز ایک دم فٹ ہے میری فیملی کو یہ بینگلس کافی پسند آئی اور میرے دوستوں کو بھی یہ بینگلس میں اور لینا چاہتی ہوں اور مجھے اپنے آپ کی بار اب کی بار ان بینگلس میں ترنگا کلر چاہیے کیونکہ پندرہ اگست آ رہا ہے اور مجھے اسکول کے فنکشن کے لیے یہ ترنگا بینگلس چاہیے